विशेष कए कऽ कीड़ा मकोड़ामे जेना आमके समयमे मधुमक्खी इत्यादिके डङ्कके जे घरेलू उपाय छै ओ विशेष कए कऽ चूना तत्क्षण लोक लगेलक तकर बाद सर्पङ्गधाके जड़िकऽ पीस कऽ या ओकरा घसि कऽ शिला पर पत्थर पर ओकर ओहिठुमा लगाएल गेल आओर चिड़चिड़ी चिड़चिड़ीके जड़िकऽ ओ जड़ि निकालिकऽ ओकरो घसिकऽ आ ओ लगाएल जाइत छै ओहि समयमे नींबू पानी आओर चीनी कऽ घोल इत्यादि सब देल गेल ताकि ओकर जे तात्कालिक घबराहट रहए छै से दूर होए आओर गरम पानी गरम दूध इत्यादि कऽ प्रयोग कयल जाइत यऽ